मोबाइल रेडमी नाइन प्रो जे हम खरीदलहुँ ओ मोबाइल हमरा समथिंग चौदह हजारके आसपास पड़ल ओ मोबाइल अखन तक छओ महिनासँ हम चलाबै छी एहिमे कोनो प्रकारके कठिनाइ नहि होइए बहुत सुन्दर चलैए नहि हेन्ग करैए आओर जतऽ तक बात ई अइ जे हमरासँ केओ अगर एडवाइस लैए तऽ हम हुनका जरूर कहै छी जे अहाँ इएह मोबाइल खरीदू